हेलनाइ सिखनाइ तऽ बहुत जरूरी छै कियाकि हेलल आयत तब तखनहि अहाँ किनको मदद कऽ सकैत छियै हेलनाइसँ मदद तऽ जरूर हम कयने छियनि एक लोकके हमसभ गेल छलहुँ अपना पोखरि नहाय लेल तऽ एक एगो आदमी चलि गेल छलथि हमर सङ्गी अहाँके जाठिपर लेकिन हुनका ओतय सभ आदमी लकऽ चलि गेलनि लेकिन ओतयसँ हुनका जाठि पकड़ा देलकनि लेकिन हुनका ओतयसँ फेर दोबारा आयल नहि भेलनि ओ बीचमे अबैत अबैतमे हुनका ओ डूबय लगलथि लेकिन हमसभ जा कऽ हुनका फेर पकड़ि कऽ ओतयसँ अनलहुँ ताहि दुआरे कि हेलनाइ तऽ बहुत जरूरी छै कियाकि अहाँ अपनो कखनहु काल एहन सङ्कटमे फँसि सकैत छी जतय हेलनाइ बहुत जरूरी भऽ जायत ताहि दुआरे हेलनाइ कोशिश करू आओर हेलनाइ जरूरी छै लोकके ओहिसँ की हेतै अहाँ अपने सुरक्षित रहब अहाँके घरोमे कोनो एहन अबैत छथि तऽ हुनको सुरक्षित राखि सकैत छी अगल बगलमे सभके अहाँ सुरक्षित राखि सकैत छी कियाकि एहन वस्तुस्थिति हेतै तऽ अहाँके बचबै लेल जरूर जाय पड़त ताहि दुआरे हेलनाइ सभआदमी सीखू आओर सभआदमी एक दोसराके बचाउ